पापा हमर दोकानपर कहिओ जाय लए नहि दैत रहै बैठय लए नहि दैत रहै कहय घर जो घरमे बैठिहेँ तब हम अपन काम शुरू करलियै हमर काम करय लागलियै हम मेहदी लगबै छियै मेहदी लगाबै छियै आइब्रो बनाबै छियै आ पेन्टर करै छियै हम पेन्टिंग हमरा बहुत अच्छा लागै छै बहुत पसन्द छै मेहदी लगबै छियै हमरा बहुत नीक लागै छै हमरा मनपसन्द चीज छियै मेहदी लगाना आओर आइब्रो बनाना आओर फूल पत्ती बनाना हमरा बहुत अच्छा लागै छै बहुत नीक लागै छै करयमे हमरा इसभ काम हमर मनपसन्द छियै जकरा भी करै छियै ने हमे कए दैत छियै ओ बहुत खुश भए जाइ छै हमरासँ हमर ग्राहको खुश होइ छै हम काम करै छियै ने तऽ हमरासँ खुश भए जाइ छै तऽ हमरा लग आबै छै फेरसँ करय लए कहलक फेर कए दियौ हम फेर कए दै छियै भए जाइ छै अपन करै धरै छियै तऽ फेर की कहै छै दोकानोपर जैयै तऽ पापा बाजय लागै घर जो ओतयसँ पपा अपने बैठय तू जो घर हम करै छियै काम धन्धा तू जो घरपर जो तऽ हम अपन काम करनाइ शुरू कए देलियै अपन करय धरय लागलियै हमे बढ़िआँसँ मोन लगा कऽ करय धरय लागलियै हम सिखबो करलियै पहिले सिखलियै तब करय धरय लागलियै पहिले हमे आइब्रो बनबय सिखलियै ओकर बाद सिलाइ मशीन सिखलियै हलका फलका ओहो करय जानै छियै तब मेहदी लगबय धीरे धीरे सिखलियै ओहो सीखयमे हमरा रुपैआ लागलै पैसा लागलै अपन सीखय जानयमे तब सिखलियैए सीखि कऽ तब लोक लोकके बनाबै छियै लोक दै छै पैसा टाका दै छै लोक तऽ ओहो करै छियै तब हम पेन्टिंग करब सिखलियै पेन्टिंगो करै छियै बढ़िआँसँ हमे कोइ कपड़ापर पेन्टिंग करै छियै फूल पत्ती यानिकि कोनो गुलाबके फूल बनबै छियै गेन्दाके फूल बनबै छियै कमलके फूल बना लै छियै परदापर अच्छा लागै छै देखयमे पेन्टिंग रङ्ग रङ्गसँ करै छियै रङ्ग आबै छै ओकरा पेन्ट करयवलासँ रङ्गसँ करै छियै ओकरा अपना हाथसँ बनाबै छियै बहुत नीक लागै छै करयमे बहुत अच्छा लागै छै हमरा ओसभ चीज करयमे बहुत नीक लागै छै अपन करै छियै हमे हमरा आइब्रो बनबैमे बहुत नीक लागै छै हमे आइब्रो बनबै छियै मेहदी लगयनाइ बहुत पसन्द छै मेहदी लगबै छियै हमे यानिकि ब्यूटी पार्लरके हम सभ कार्य सभ काम जानै छियै हमे करै छियै हमे कटिंग तक करै छियै नीक लागै छै करयमे बहुत अच्छा लागै छै आ मन भी लागै छै एहिमे करयमे हम करयके सभ काम करै छियै हमरा नीक लागै छै हमरा अच्छा लागै छै आओर ग्राहको सभकेँ बहुत पसन्द छै इसभ चीज आबै छै दोहरा कऽ आबै छै हमरा लग फेर कहै छै बहुत सुन्दर लागै छै बहुत सुन्दर लागै छै अच्छा लागै छै अहाँ बनेलियै बहुत नीक लागैए अहाँ अहाँ बढ़िआँ लागैए तेँ ओ आबै छै हमरा लग दौड़ दौड़ आबै छै हमरा कन बढ़िआँ लागै छै ओकरा बनबै छियै सभ खुश रहै छै मम्मियो पापा खूब खुश रहै छै कि बेटी हमर किछु करै छै किछु तऽ करलकै हमर बेटियो हमर पप्पो बहुत खुश भए जाइ छै हमरा देखि कऽ कहै छै किछु तऽ करलकै बहुत चीज करलकै बेटी हमर एतबो तऽ करलकै सेसभ बात कहै छै हमर मम्मी खुश भए जाइ छै इहो सभ गप्प कहि कऽ बहिनो सभ हमर साथ देलकै हमरा सिखबयमे